जय श्री कृष्ण दादी ॿुधायो

दादी तव्हां किथे रहो तव्हां कॾहिं अचिणा आहियो हा तव्हां खे किथे किथे वञिणो आहे अच्छा त माना हा ऐं ॿियो सिद्धि विनायक मंदरु बि अथव अऊं महालक्ष्मी मंदरु अथव इहो श्री जेको इहो श्री कृष्ण टेंपल आहे उन खे इस्कोन टेंपल चवंदा आहियूं इहो जूहू बीच जे पासे में अथव तव्हां हुते बि घूमी सघंदा आहियो ऐं ॿियो किथे आउट ऑफ बाम्बे बि घुमणो आहे तव्हां खे

शनी शिंगापुर ऐं शिरडी आहे नासिकु उन सां गॾु शिरडीअ खां पोइ शनी शिंगापुर टे कलाक

हा त तव्हां खे इहे बोम्बे दर्शन जा हिक ॾींहं जा लॻंदव साढी टे हज़ार अठ सीटर गाॾी ऐं बाम्बे तव्हां खे पाण बाम्बे तव्हां खे पाण अचिणो पवंदव तव्हां किथे लहंदा सूरत मां ईंदा त

हा तव्हां सभु इहो ॿुधायो ऐं तव्हां खे महाबलेश्वर पंचगनी पंचगनी ॿिए किथे बि वञिणो आहे जेके महाराष्ट्र में जेके हिल स्टेशन आहिनि महाबलेश्वर पंचगनी इहे सभु इन इन में तां पोइ एक्चयूली यको ई खणो साढा टे हज़ार तव्हां खे गाॾीअ जा लॻंदा ॾींहं जा चएनि ड्राइवर खे बि तव्हां सां गॾु राति जो रखंदव पंज सौ रुपया उन ड्राइवर जा लॻंदव हा हा हा हा ऐं हिन त त हो होटल हा होटल वोटल जेको ड्राइवर आहे न तव्हां खे हू सुठनि होटलनि में पाण ई हुननि में वठी हलंदव बाकी हुननि होटलनि वोटलनि जी सॼी चार्ज तव्हां खे भरनी आहे ऐं हा ऐं तव्हां जा लॻिभॻि घणा माण्हू आहिनि छहनि में त नंढी गाॾी खपंदी अठनि में त वॾी इनोवा विनोवा खपंदी हा त हुन गाॾीअ जा तव्हां खे समुझो साढा टे हज़ार रुपया ॾींहं जा लॻंदव उहो बि तव्हां अगरि टे चारि टे चारि ॾींहं यका खणो था त न त त त उन हा हा ऐं तव्हां खे ॿियो किथे हिल स्टेशन विल स्टेशन हिते उते बि वञिणो आ महाबलेश्वर आहे जीअं पंचगनी आहे हा जीअं महाबलेश्वर वेंदा न उहो हिता खां बॉम्बे खां काफी परियां आहे छहें सतें कलाके जो रस्तो अथव

हा हा हा सभु सुठो ई अथव न तव्हां खे बराबर गाइड कंदासीं तव्हां खे नंबरु ॾिनो आहे त तव्हां खे जिनि नंबरु ॾिनो आहे

असां जा ड्राइवर हा असां जा ड्राइवर व्राइवर बि सिंधी अथव दारू वारू न पियंदा अथव न इएं जीअं तव्हां चवंदा तीअं तव्हां खे आराम सां वठी हलंदव

हा हा

न न हू जीअं तव्हां चवंदासि तीअं कंदव तव्हांखे होटलू वोटलू में जिते रोटी वोटी खाइण लाइ सभु वठी वेदंव ऐं उते होटल में बि थोरो घणो डिस्काउंट विस्काउंट बि वठी ॾींदव तव्हां तव्हां पंहिंजे घरनि वरनि मे हिननि हुननि में सलाह करियो ऐं पोइ उन्हनि खां पुछो जेंटस वेंटस खां बि पुछो जेंटस आहिनि की न सभु लेडिज़ आहियो

हा तव्हां तव्हां खे सभु फैमिलियुनि वारियूं ई होटलूं वठी ॾींदव ऐं हू ड्राइवर पाण ई तव्हां खे सभु ॿुधाइंदव किथे किथे कहिड़ी कहिड़ी होटल आहे रोटी किथे किथे कहिड़ी कहिड़ी सुठी मिलंदी आहे उहो सभु तव्हां खे ॿुधाइंदव हा हा ठीक

हा हा हा हा हा थोरो घणो कुझु करे ॾींदोसांव ठीक आहे ठीक आहे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण